पक्षियों से हमें बहुत अनेक सीख मिली हैं जैसे कि यह पुराने ज़माने में हमारे बाबा लोग तीतुर पालते थे कबूतर पालते थे और उनको खेतों में दाना खिलाने ले जाते थे और कैसे क्या खाते थे हमें बहुत अच्छा लगता था और घर में तोता भी पाला जाता है वो मनुष्य की तरह बोलते हैं और वो भी हमें एक सीख ही मिलती है कि एक पक्षी भी आम आदमियों की तरह बोल लेते हैं और मोर जैसे हैं मोर भी देखने में भी अच्छा लगता है और लोगों के बीच में अट्रैक्शन भी करता है पक्षियों से हमें बहुत ज़्यादा अनुभव और सीख मिलती है कि कैसे जीवन यापन पक्षियों का कटता है जाड़े में तो अनेक प्रकार की जगहें ढूँढते हैं कि कैसे क्या रहा जाता है कैसे क्या बरसात में भी देखा जाए कि पक्षी पानी पीना तालाबों में पानी पीते हैं और गर्मियों के मौसम में पानी तालाबों का सूख जाता है और कैसे क्या कहाँ पानी पीते हैं वो भी हम लोग देखते हैं और हमारे बाबा लोग जाते थे खेतों में लेकर के दाना चुनाते थे और उसमें पानी देते थे कैसे क्या पीते हैं और सारी जानकारी मिलती थी कि कौन कौन सा पक्षी पालना चाहिए कौन कौन सा नहीं कौन किसकी आवाज है वो भी जानकारी में मिलता है जैसे कोयल की आवाज है पहचान में आती है हाँ यह कोयल है तोता की आवाज आती है तोता है इसी प्रकार हमें जानकारी मिलती है कि पक्षियों से मनुष्य का भी एक देखा जाए एक तरह का सुधार होता है एक पक्षियों की जानकारी मिलने से मनुष्य का एक दिमाग़ तेज़ी से बढ़ता है कि हाँ एक पक्षी किस तरह जीवन यापन करता है उसी तरह हम लोगों को भी देखना चाहिए कि जंगल में पक्षी भटक रहे हैं अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं अनेक प्रकार की समस्याएँ आती हैं कि पक्षी किस प्रकार का अपना जीवन यापन कर रहा है और हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं पक्षियों के विषय में जैसे तीतुर है या तोता है ज़्यादातर पालतू पक्षी जैसे तोता है तो घर में रखा जाता है क्या क्या खाता है क्या क्या पीता है किस समय उसको घुमाना चाहिए ऐसे भी अनेक प्रकार की के पक्षी हैं जो हमें उनसे सीख मिलती है कि जैसे तोता कौवा बाज बाज क्या खाता है गिद्ध क्या खाता है किस प्रकार का पक्षी किस तरह रहना चाहता है या किस तरह रहे रहा है उसी को देखकर के पक्षी को देखकर के हम लोगों को एक सीख मिलती है कि पक्षी अपने बच्चे को किस तरह रख रहे हैं किस तरह घोंसले में हैं या किसी दिवाल में हैं उस तरह सीख मिलती है मनुष्य को भी कि किस तरह पक्षी जंगल में रह रहा है एक मनुष्य पक्के मकान में रह रहा है उसी से हिसाब को देखकर के एक जानकारी मिलती है कि परिन पक्षी धरती पे रह कर कर भी अपना जीवन यापन कर रहा है और एक जानकारी भी मिल रही है कि पक्षी का अनुभव देखते हुए लोगों को अगर मनुष्य पक्षी का अनुभव जान गया तो मनुष्य देखा जाए कि अपने हिसाब से बहुत अच्छा अनुभव मिलता है पक्षी अगर जंगल में रह रहा है मनुष्य घर में रह रहा है तो बहुत बड़ा अनुभव मिलता है किस तरह पक्षी अपना जीवन यापन बाहर करता है और जंगल में रहता है इस पक्षियों से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है पुराने ज़माने में जैसे पहले हमारे बाबा दादाओं ने पक्षी पालते थे हम लोग तो पालते नहीं अब तो उनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पक्षी हम लोगों को भी पालना चाहिए और जानकारी मिलती है कि घर में पक्षी पालने से अच्छा लगता है और छोटे छोटे बच्चे भी जैसे घर में हैं घूम रहे हैं पक्षी को देख देखेंगे और जानकारी भी मिलेगी कौन सा पक्षी है कैसा है अनेक प्रकार की जानकारियाँ हैं पक्षियों की जो कोई तादात नहीं हैं